جو بچے یو پی ایس سی جیسے امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں میڈیا ان کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جو حال ہی میں دیش میں جو ایونٹس چل رہے ہیں ان کی کافی حد تک ان بچوں کو نالج ملتی ہے جیو پالیٹکس کی نالج اور ان کے آس پاس کیا چل رہا ہے اور پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے کیوں کہ یو پی ایس سی کے امتحانوں میں یہ سارے سوالات کافی بار آتے ہیں تو نیوز میڈیا اگر ان سب کو کور کرتا ہے انہیں دیکھنے سے ان بچوں کو کافی مدد ملتی ہے پالیٹکس کو جاننے کی جغرافی کو جاننے کی اور حال ہی میں دیش ودیش میں کیا کیا چیزیں نئی نئی ہو رہی ہیں اور نئی جو پالیسیز آتی ہیں ہمارے دیش میں جیسے کہ بل بجٹ وغیرہ جو آتا ہے اس سے جو ہے انہیں کافی مدد ملتی ہے اس سے جو ہے کافی چیزیں ان کو پتا چلتی ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے دیش میں اس طریقے سے میڈیا کافی مدد کرتا ہے اور کچھ میڈیا ہمارا جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ جو میڈیا ہے وہ کافی وگیان میں اور وگیان سے دیگر چیزوں میں انٹرٹیٹمنٹ وغیرہ کی دنیا میں بھی کافی جو ہے مدد کرتا ہے اور اوور آل نیوز میڈیا جو ہے کافی مدد کرتا ہے ان بچوں کی جو یو پی ایس سی اور دیگر امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں